حیدر آباد میں سماجی یا ثقافتی رسم و رواج جو شادی بیاہوں کے اندر مخصوص قسم کے یہاں پر جو چیزیں ہیں وہ منائی جاتی ہیں اور ان کو اہتمام کرتے ہیں پائزیب کی رسم ہے اور اسی طرح سے بہت سی چیزوں کی یہاں پر شناخت ہے شادی وغیرہ کے اندر خاص طور پر وہ چیزیں رسم و رواج کے اندر آتی ہیں اور دیگر لوگ بھی دیگر کمیونٹی بھی ہیں وہ بھی اپنے حساب سے یہاں پر بہت سی چیزیں کرتے ہیں وہ بھی علاقائی طور پر اور یہ کمیونٹی کی پہچان بنی ہوئی ہیں شادی کے موقعے پر